हम हॉस्पिटलमे असिस्टेंटकऽ पद पर काज करय छी आओर जखन करोना आइलि तखन हमरा करोनाके वैक्सिन जे पड़य छलह तऽ ओ वैक्सिनमे हमरा वेरिफायरके काज देल गेल जखन पहिला दिन हम काज पर बसिलहुँ तऽ हमरा सामनेमे एहन भीड़ भेल जाहिमे लगभग दू हजार आदमी जे छै लागय जेना हमरा कपार पर चढ़ि गेल आब सभकेँ एकहक कएके न काज करबय ओसभ कहय कि हमरा एक्के बेर मे कए दिअ तऽ कहीं होय बहुत ही परेशान भेलहुँ तखन कहुना कहुनाकऽ जे छै से हुनका सभकेँ आब एकटाके लिअ तऽ दोसर मुँह फुलाबैत केओ हमर अपन आदमी आबि केओ अनजान आदमी आबि तहन हम की करलहुँ तऽ गार्डके बजेलहुँ लेकिन केओ गार्डके गुदानबे नहि करय गार्डके कहिए जे तों लाइन लगाकऽ भेजह तऽ गार्डके जहन पब्लिक बुझते समझते तहन न सभ तऽ एक्के बेर चलि आबै कि नहि पहिने हमर तऽ पहिने हमर ई समस्या जे छै से हम बहुत ही मुश्किलसँ ई समस्याके पहिला दिन तऽ हम कोहुनाकऽ झेल्लहुँ लेकिन दोसर दिन हम कि केलहुँ तऽ गेटे पर एकटा टेबुल लगा देलहुँ आओर गार्डके ओतेय बैसा देलहुँ आबऽ जे केओ पब्लिक आबय तऽ ओऽ पब्लिक जे छै पहिने गेटे पर नम्बर लगाबय आ गार्डके कहलिए कि तों जे छै दश टा दश टा कयके लोक कऽ भीतर पठाबह आ दशेटा के एकबेरमे हम करियए काज तऽ ओतेए जे छै से कनिटा ई समस्यासँ हम निजात पयलहुँ जेकि हमरा पहिला दिन आ दोसर दिन तऽ एतेक परेशानी भेल जे दू हजार आदमी एके बेर जखन कपार पर चढ़ि जेतय जे नहि पहिने हमर करु तऽ नहि भए पाबैत रहय तऽ दोसर दिन तेसर दिनसँ जे छै गार्डके सहायतासँ हम गेट जाम कएके कोहुना दश दशटाके आदमीके भीतर बजाबिए आ तहन हुनका वैक्सिन दिअ अहिना कएके एहि समस्याके हम सम्हारलहुँ